हलो हा जय झूलेलाल हा तव्हां डॉक्टर भारती था ॻाल्हायो हा हा मां लक्ष्मी पेई ॻाल्हाया अजयनगर मां अजय नगर मां मुंहिंजी कल्ह राति खां वठी ॾाढी तबियत ख़राबु आहे हूअं त मां अचां हा तव्हांजे अस्पतालि में ॾेखारण लाइ पर मां अची कान थी सघां छाकाणि मुंहिंजे पेट में वटि पिया पवनि ॾाढा ज़ोर सां पर मां वञा थी अंदरि गटर में त खुली करे लैटिरिन अचे कान थी तएं खां सवाइ क चकर बि ॾाढा थी पिया आहिनि ऐं सरीर में कमज़ोरी बि ॾाढी थी पेई आहे सरीर में ऐं हल्को हल्को बुख़ार बि न बी पी कान चेक कई आहे बी पी कान चेक कई आहे हा हा हा ॿाहिरि जो खाधो कल्ह कल्ह वियासी रेस्टॉरंट ॿाहिरि खाधोसीं त हुन में हा अच्छा हा हा हा अच्छा हा हा हा अच्छा उल्टीअ जो बि मनु करे थो पर उल्टी अचे कान थी उल्टी हा हा हा हा हा याने ॼिभ जे हेठां अच्छा हा हा वधीक कोशिश कजो पीअण जी दवा ॾिजो छाकाणि त गोरी वठण में मूंखे तकलीफ़ थींदी आहे कोशिश हा पीअण जी दवा वधीक ॾिजो हा भई ऐं न टे तारीख़ जॾहिं मां स्कूल में हुअमि तॾहिं मुंहिंजी ॾाढी तबियत ख़राबु थी वेई त मां पासे जे क्लिनिक में सरकारी किलिनिक में ॾेखारे आयमि त होॾी महिल मूंखे ॿुधायई की तुंहिंजी शुगर वधीक अथई वधियल अथई होॾी महिल शुगर टेस्ट थी मुंहिंजी ऐं बी पी बि टेस्ट थी त बी पी त नॉर्मल आयो त शुगर टेस्ट थी त होॾी महिल चयई डबल शुगर अथई ॿ सौ सोरहं हुन खां हुन खां पोइ वरी दवा ॾिनई त दवा बि वरिती मां हुन खां पोइ सही थी तबियत वरी वापसि ई तबियत ख़राबु थी वेई आहे हाणे ॿाहिरियो ॿाहिरियों खाइण ते हा इयो ई समुझ में कान आई न न कंहिंखे बि काने कंहिंखे काने कंहिंखे बि काने असांजे परिवार में हा अच्छा अच्छा त हीअ जांच तव्हां लिखी ॾींदा पोइ किथां करायां हीअ जांच अच्छा अच्छा हा हा हा तव्हां केॾी महिल मिलंदा क्लिनिक ते हा अच्छा ठीकु आहे हा हा फुल्को अच्छा अच्छा अच्छा त पोइ छा खावा कणिक बि बंदि कया चावंर बि बंदि कया पोइ छा खावां अच्छा हा अच्छा अच्छा अच्छा हम्म त पोइ हींअर जेका तव्हां मूंखे दवा लिखी ॾींदा पोइ कहिड़े हिसाबु सां तव्हां लिखी ॾींदा हींअर त मेन त चकर जेके आहिनि उहे बंदि कान था थियनि चकरु दिमाग़ु पूरो घुमे थो हा चकर ते हा न न परेशानी त कान्हे कुझु बि काई दिक़त काने हा मां बसि इस्कूल में पढ़ाईंदी आहियां शाम जो ट्यूशन पढ़ाईंदी आहियां घर में हा हा हा

हा हा ठीकु आहे त पहिरीं सुभाणे मां पहिरीं तव्हां वटि अचां न मूंखे लिखी ॾींदा न पर्चीअ ते जांच हा ॿई जांचूं कराइणयूं आहिनि न हिक त भुखे पेट वारी था चयो भुखे पेटु वारी ऐं हिक टे महीना प्ररी वारी जेका तव्हां हा न जांच ठीकु आहे हा अच्छा ॿई जांचूं खपनि त हूअं नॉर्मल घणो हुअणु खपे शुगर नॉर्मल घणो हुअणु खपे अच्छा ठीकु आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे त हींअर मूंखे वॉट्सप ते तव्हां मोकिलियो फ़िलहालु त तबियत हेॾी ख़राबु लॻी पेई आहे त हुन जे लाइ मूंखे ऐं बाक़ी हींअर भई फ़िलहालु छा खावां मां मिक्स अटो त हाणे चकीअ ते हींअर खिचिणी ठाहिया या दलियो ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे हा हा हा हा हा जी मोकिलियो ठीकु आहे जय झूलेलाल